हेल्ल' औ ऐद दोङो नै थिगानो नागिरदों दाथ' दाथ' माने दामआ आतस' सोलिबाय थादोदांलै आतस' त्रिस नामा दाइनजौ माबा बिराद बाजारनि हिसाबैनो आदस' त्रिसै लांनोसै नोंनिफ्रायहै दा बाजारनि दिनैसो लांदोंमोन आं दे आतस' सल्लिसै लांनोसै आं सिगांनो सिगांनिफ्राय नोंनिफ्रायनो लांबाय थानाय नालाय एसे मिलायनानै लांनोसै आरो दस मन फानगोनबा नोङो बस्ताखौ आं दा मोना मोनानो लांनोसै न'आव

दा मोना मोनानो हैनोसै ओमफ्राय गाबोन फुङाव लांनोसै दस मनआव सयखानसो जागोन दां दस पाल्लाहैना दस पाल्लाहै जायो बस्ताखौ मोना मोना हैनोसै ओमफ्राय गाबोन फुङाव लां लांखानोसै गाबोन बुधबार गाबोन उदालगुरि हाथायाव लांनोसै आरो अ बे डिआइ डिआइखौनो लांनोसै डिआइ गारिखौनो लांनोसै आरो नोंनिल' नङाना आरो गोबां दङ लांनो गामियाव अ देह दाहै लांगासिनो आं